السلام علیکم میرا نام اوصاف عبید ہوا مجھے آپ کی طرف سے دعوت ملی ہے اسٹینڈ اپ کامیڈی کی تو میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی تاریخ کب ہے اور کہاں ہونے والا ہے اور کس دن ہونے والا ہے تاکہ میں اس دن وہاں صحیح وقت پہ صحیح وقت پہ پہنچ سکوں